हुँ हेलो हँ हम अर्चना बाजि रहल छी

ओ घरके एगो कनि किछु प्रोबलम छलै ने ताहिके वजह से अटेन्डेन्स नहि भऽ रहलै

हलो हँ हँ आब आबैए हँ हँ आब आबैए ओ हमर दोस्तके वजह से हमरो ओहिमे नाम आबि गेल यऽ

हुँ आगे से ध्यान राखब हुँ हुँ